सभ होइ छै सेहो गर्मी होइ छै तऽ बहुत गर्मी होय जाइ छै ठण्ढा होइ छै ठण्ढे होइ छै बहुत बर्षा पड़ै छै तऽ वर्षे तेँ कुआँ तालाब सभ भरि जाइ छै जे होइ छै सभचीज होइ छै बढ़िएसँ वर्षा पड़लह तऽ पड़िते रहि गेलह ताप होलह तऽ बहुत गर्मी बहुत बहुत गर्मी लगै छै बहुत गर्मी ठण्ढा लगलह तऽ ठण्ढे लगैत रहि गेलह बहुत ठण्ढा मौसम बहुत खराब लगलह बुझलह नालाब तालाब सभचीज भरि गेलह जहाँ तहाँ सभ पानिके तालाब भरि गेलह सभ भरि कऽ भरि गेलह वर्षा एतेक ने पड़लह कि सभ भरि गेलह वर्षा पड़िते पड़िते सभ मरि गेलह पानिसँ आरो की करबै तब जे होइके से होते रहै छनि ताप अइसन गर्मीसँ मन बेकल बेकल हो जाइ छनि कऽ रोडपर जाय कऽ बैठै छियनि गाछ वृक्ष तरमे बैठल रहै छियनि वर्षा पड़ै छनि घरमे बैठल ठनका ठनकै छनि वर्षा पड़ै छनि खूब वर्षा पड़िते रहि जाइ छनि